उन्दै समावथ' जों जेबो सोलों सोलों बिदिनो गेलेयोमोन आरो स्कुलावबो साननैसो थांदोंमोन ना बे स्कुलावबो बिदिनो खाबादि सराय गेलेयोमोन आरो ग्रुपमाव माखोबा माखोबि बारनाय गेलेयोमोन आरो बिदिनो बायदिसिना खेला गेलेयोमोन आरो ग्रुपमाव अन्थायदोबो गेले फालांदो आरो मानसिदो मानसिबो फारा सिरा जानानै हमथा जालायनाय आथिं नांब्लानो थैनाय आरो हमथानो हाब्लाबो थैनाय बारग' हाब्ला जिथिनाय बिबादि खेला फोलांबोबाय आरोमा बावबो स्कुलावबो स्कुलाव साननैसो थांदोंमोन ना बेयावखुनुहा बेफोर खेलाखो गेलेबाय दा हायोमोनबो आरो माबेखोबा हायामोन माबेखोबा हायोमोन बिदिनो गेलेना फायबाय रा दारा आरो बिया आरि जाबाय आर' ना फिसा फिसौ खांबाय बारायबाय बुरैबाय बेफोर खेलाखौलाय आरो जिखिनि खेला गेलेदोमोन बेखिनिखौनो दा खिथादोरा दा सिगां बे स्कुलाव मास्टारफोरा जायखोबो सोलों फोरोंङोमोनना बेखायनो जों गेलेफ्लांदो अन्थाइनिबो अन्थाइबो गुथि खेलाय खालामबाय आरो माबा माबि बिदिनो खाबादि गेलेबाय मा बुङो जोंनिया सिउ खेला होननानैबो बुङो बिथिं बिथिं मानसि थानाय बिदिनो बिथिं खावसे बिथिं खावसे मानसि थानानै उल्था जालायनाय आथिं नांब्लानो थैनाय बे बादि गेलेफ्रांबोबाय आरो जों दालाय आरो ओंखाम सं बिनिफाय संनानै जाफैनानै न'आव फैलाय बेलासिब्ला आरो न'आवनि खामानि मावनाय बिबादि जाबाय दाथ' आरो दानि गथ'फ्राबोथ' खायफा खायफा गेलेयो खायफा खायफा गेलेयामोन दा बिदिनो सोरबा एथ' स्कुलाव आर' मास्टरफोराथ' फोरों खायो नो बिदिनो गेलेयो जां आरो सोरबा गेलेयाबो जां जोंनिया आर' हनै गेलेनानैनो माबाबाय सिगां स्कुलाव थांना खमियाव गोदोआ स्कुलाव माहाय थांदोमोन बे खाननैसो थांनायावनो माबादोंमोन आरो मास्टारफोरा जेखौ थिनो बिखौनो मावोमोन खालायोमोन माबा हाग्रा फुनो होगोन साफाय माबा एरि स्कुल सिबनो होगोन बबावबा माखौबा माखौबा खामनो हागोन बि बादि खामसो बोबाय आरो दा